हमने कुछ दस दिन पहले आपके दुकान से हेडफोन खरीदा था बॉट कंपनी का जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा था और जब हमने उसे यूज किया तो उसकी साउंड क्वालिटी भी हमें बहुत अच्छी लगी और उसका बैटरी बैकअप भी हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमें ये प्रभावित किया और हमने अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताया और वो भी कहा कि ये भी हेडफोन जरूर खरीदें और एक बार चला के जरूर देखें जरूर पसंद आएगा उन्हें